हेलो जी आप साईं ट्रैवल्स से बात कर रहे हैं हमको एक गाड़ी बुक करनी थी बड़ी गाड़ी चाहिए हम लोग को सिक्स सीटर चाहिए हम लोग छः लोग हैं तो हम लोग को उज्जै वो इंदौर के पास उज्जैन जाना है घूमने के लिए तो आप बता दीजिए हमको बाइस जुलाई में जाना है हाँ जी आप चेक कर लीजिए अगर हो सके तो क्योंकि हम लोग का है उसी दिन का हम लोग ने ऑफ़िस से छुट्टी ली है तो बाइस तारीख से ही ली है एक हफ्ते के लिए बता दीजिए आप या तो फिर तेइस का हो सके हो तो तेइस का कन्फर्म ही कर दीजिए क्योंकि हम लोग को जाना ही है फिर ठीक है ठीक है तो आप शाम तक बता दीजिएगा हमको और खर्चा वगैरह बता दीजिए पैसे कितने क्या लगेंगे हाँ जी बीस हज़ार तो ज़्यादा हैं पिछली बार आपके ही यहाँ से गए थे हम लोग आपकी गाड़ी से मतलब तो उनने मुंबई तक का सोलह हज़ार लिया था और ये उज्जैन तो पास ही है वहाँ से ठीक है तो आप कितने बजे गाड़ी लगवा देंगे तेइस तारीख में नहीं दस बजे लेट हो जाएगा आप छः बजे लगवा दीजिए तो हम लोग जल्दी पहुँच जाएँ और थोड़ा आराम भी कर लेंगे वहाँ जाके ठीक है ओके तो आप पेमेंट का बता दीजिए ऑनलाइन करें या आपकी गाड़ी लग जाएगी तब या वापस वहाँ से घूम कर आ जाएँगे तब देंगे

ठीक है तो सोलह हज़ार में सारा कुछ रहेगा ना टोल टैक्स वगैरह आपका ही रहेगा कि हम लोग को देना पड़ेगा ठीक है मैडम ओके